हेल' राइदावलां रेस्टुरेन्ट निफ्राय बुंदोंना आटसा आं नोंसिनाव मानि लेग पिस अर्डार खालामदोंमोन आमफाय लेग पिस अर्डार खालामनाय समावहाय मानि नोंसिनिफ्राय जानाखि फैदों पेकेसाव फैनाया नोंसिनिफ्राय पेकिंयाव फैनायाहाय लेग पिस नि जायगायाव ललिपबसो फैदों आरोना मानि आं नोंसिनाव सयटा लेग पिस अर्डार खालामदोंमोन बेनि जायगायावहायथ' मोनब्रैया थिगयानो दं मोन्नैयाहाय मानि ललिपबखौसो बानायनानै हरदों आरो नोंसोरो दाथ' डिलिभारियाथ' थाब होफैदोंमोन होफैनाया नोंसिना नाथाय जोङो जेब्ला पेकिंखौहाय खुलिना नायो अब्ला नुबाय मानि माबाया मोन्नै पिसयानो ललिपबसो आरो दाथ' लेग पिसनि दामजों ललिपबनि दामजोंथ' सेम नङा ललिपबयाथ' दाम खमनिसो एसे बेहा फिसासिन जायो दा लेग पिसनाथ' एसे गेदेरसिन जानांगौ प्राइसया प्राइसजों नायनानै दाथ' नोंसोरो बेफोरबादि लेग पिसखौनो लेग पिस बिहरनायाव बिदि ललिपबखौ बिदि खालामनानै हरनाङामोन आरो बेफोरबादिबाथ' जों मारै नोंसिनाव अर्डार खालामबाय थानो ना बिदि जायो जाहाथे नोंसोरो नेक्स टाइम फोराव हरोब्ला एसे मोजाङै नायनानै हरबानो जाबाय आरोना बेफोरबादि मानि लेग पिस बिहरनाय जायहगायाव ललिपब बेफोरबादि हरनाय बेफोरबादि दाखालामसै मानि गैयाबा गैया गैया बन्द' खालाम बेफोरबादि गैयै बुस्टुखौ बिदि नङैखौ बिदि खालामना हरनाङा आरो जायखिया डिलिभारियाथ' मोजाङानो थाब सफैदोंमोन सफैनायालाय पेकिंङाबो मोजांमोन दा नोंसिना बे बुस्टुयासो बारा मोजां जायासै आरो दे जाहाथे नेक्स टाइमावहाय अर्डार खालामबावोबा सोरनिबा अर्डारखौ बिफोरबादि दा खालामसै आरो मोजाङै हरबानो जाबाय आरोना बेफोरबादिबा मानि रावबो मोजां मोन्नाय नङा रावबो अर्डार खालाम खालामनाय नङा नोंसिनि रेस्टुरेनआव बेनि थखायनो नोंसोरो नेक्सयाव मोजां सारभिस होबानो जाबाय मिथिबाय दे